ہاں ٹکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کرنے کی نیت سے میں نے ایک جگہ کا سفر کیا ہے جگہ کا نام رائے پور ہے وہاں ایک خانقاہ ہے جو خانقاہ رحیمی کے نام سے مشہور ہے تو میں نے تقریباً چار پانچ مہینے پہلے خانقاہ رحیمی کا سفر کیا میں وہاں پہنچا تو اس وقت جو ہے حضرت مولانا عبد مولانا راشد صاحب وہاں موجود رہتے ہیں تو میں نے ان سے ملاقات کی اور پھر میں نے بتایا کہ میں فلاں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور پھر جو ہے سلام و کلام کے بعد جو ہے گفتگو ہوئی اور میں وہاں جو ہے تقریباً چوبیس گھنٹے رہا اور وہاں جو ہے ٹکنالوجی اور بیرون دنیا سے رابطہ منقطع کر کے وہیں رہا اور وہاں جو ہے میں تسبیح وغیرہ میں مشغول رہا اللہ کا ذکر کرتا رہا صبح و شام جو ہے کام یہی ہوتا تھا پانچوں وقت کی نماز اور پھر اس کے بعد ذکر اللہ میں مشغول رہنا پھر کھانا پینا رہنا سب کچھ جو ہے ٹکنالوجی اور بیرون دنیا سے منقطع کر کے ہم لوگ وہاں موجود تھے نہ کسی طرح کا کوئی فون نہ کچھ اور وہاں رہے اور اسی طریقے سے جو ہے ہم نے چوبیس گھنٹے گزار دیے تو اس سے ہمیں تجربہ یہ ملا کہ ٹکنالوجی اور بیرونی دنیا سے رابطہ منقطع کر کے انسان جو ہے زندہ رہ سکتا ہے